الیکشن کے دوران مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے کہ کوئی ہمارا ووٹ ڈالنے کی تیاری کرتا ہے لوگ ہمارا ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے ہم ایسا کرتے ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے یہ فرمائش پوری کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ہمارا ووٹ ڈالیں ہمیں سب کو زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا سامان دینا پڑتا ہے جو ہمارے تاکہ وہ ہمارا ووٹ ڈالے اور سب کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے